دوڑنا جو ہے ہمارے صحت کے لیے بہت اچھا ہے جتنا آدمی دوڑتا رہے گا چلتا پھرتا رہے گا اس کے جسم کے اندر صحت تندرستی بنی رہے گی جتنا صبح صبح کا دورنا جو ہے صحت کو فائدہ پہنچاتا ہے اور دورنے سے جو ہمارا جسم کے اندر خون جو ہے گردش کرتا ہے اور اس کے بعد بدن کے اندر تندرستی اور جو ہے خون کی رفتار بڑھتی ہے اور جو ہے ہمارے چلنے چلنے میں جتنا ہم چلیں گے اتنا ہمارا دل تندرست رہے گا وزن کے اعتبار سے ہمارا جسم تندرست رہے گا کہ کوئی سامان کا وزن لے کے ہم چل سکیں اٹھا سکیں اسی لیے دوڑنا اور جو ہے پیٹ کے موٹاپا کو کم کرتا ہے دوڑنے سے بہت فائدہ ہے دوڑنا ہر ایک آدمی کو صبح کے اندر مورننگ واک یا دوڑ لگانا چاہیے جس سے ہماری صحت بنی رہے اسی صحت کو بنانے کے لیے ہر صبح جو ہے دوڑ لگانا چاہیے کچھ نہ کچھ ایک کلو میٹر دو کلو میٹر جتنا ہو سکے ہم سے کچھ نہ کچھ دوڑ لگانا چاہیے ہر ایک انسان کو دوڑنا ضروری ہے اسی لیے ہم دوڑنے کی پریاس کرے کوشش کرے اور صبح صبح جو ہے دوڑیں دوڑنا ہمارے صحت کے لیے اچھا ہے بھی تندرستی بنی رہتی ہے چلنے چلنے میں سہولت ہاں نا بڑھاپا میں سے چلنے میں چل اگر جو آدمی زیادہ کم چلتا ہے تو اس کو چلنے میں دقت زیادہ چلنے والے کو جو ہے ہر چیز آسان ہے چلنا آسان ہے اسی لیے دوڑ لگانا بہت